وعلیکم السلام کون کہاں سے بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں آپ فون کہاں لگائے ہیں صحیح جگہ فون لگائے ہیں ہاں وشمہ ہی بول رہے ہیں کس لیے لگائے ہیں ہاں ہاں فرمائیے

ماحول بھی ہاں ماحول بھی ماحول سب ٹھیک ہے آپ فون کس لیے لگائے ہیں بتائیے نا

یہاں تو بہت خوبصورت منظر ہے یہ خاص طور پہ پورنیہ میں ہے یہاں بہت بہت سارے باغات ہیں اور یہ جلال گڑھ میں بہت خوبصورت قلعے ہیں جن کو انگریزوں نے بنایا تھا آواز کٹ رہا ہے بہت طرح کی ایسی چیزیں ہیں خوش نما منظر ہے بہت ساری چیزیں یہاں کوسی ندی ہے جس کے اس میں ابھی بہت زیادہ پانی ہے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور خاص طور سے عصر بعد جیسے غروب ہوتا ہے اس وقت پہ ہم اس وقت پہ ہم لوگ بیٹھ کے اس کو سورج کو دیکھتے ہیں لالی کو بہت خوش نما منظر ہوتا ہے ہاں ہو جائے گا ہمارے پاس ہیں آپ کتنے لوگ ہیں ہاں آئیے کتنے گاڑی کا ضرورت ہے ہاں دو گاڑی ہو جائے گا پہلے آئیے آپ آپ رہیں گے کتنے دن اگر آپ تین دن رہیں گے تو ایک آدمی کا چارج پڑ جائے گا پانچ ہزار

ہاں کھانا وغیرہ کا انتظام ہم ہم کر لیں گے ہوٹل بک بکنگ نہیں ہم کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے جی آئیے آئیے جب جب چاہے مرضی آپ کی

ٹھیک ہے خدا حافظ